जय झूलेलाल मां तव्हांजे होटल खां ॿ चपातियूं हिकु शाही पनीर हिकु दाल मखनी हिक प्लेट चांवर ऐं ॿ लच्छा परांठा ऑडर कया हुआ हाणे असल में मूंखे फोन आयो आहे कि मुंहिंजे घर महिमान थोरा घटि अचनि था त मां चवां पई थोरो मूंखे ऑडर घटि कराइणो हुओ वधीक नत तव्हां मुंहिंजी ॿ चपातियूं घटि करे छॾो बाक़ी ऑडर तव्हां मूंखे जेतिरो थी सघे टाइम ते मोकले छॾो बची वेंदियूं बेकारि वेंदियूं हिन ई करे मां चवां पई कि तव्हां मुंहिंजी इहे चपातियूं घटाए छॾो ऐं ऑडर टाइम ते मोकिलियो तव्हांजो ॾाढो ॾाढी महिरबानी हरिओम जय झूलेलाल